हाँ ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं जी मेरे को भोपाल घूमना था जी तो वहाँ पर सब से अच्छा मंदिर कौन सा होगा तो ये कितने दूर होंगे एयरपोर्ट से कितनी दूर होगा ये जी हाँ जी हमारी यात्रा है बारह नवंबर की जी चार दिन का है जी नहीं और एक पर्यटन घूमेंगे लेकिन धार्मिक स्थल हमें ज़्यादा घूमना है

भोपाल से कितना दूर पड़ेगा ये

जी जी तो और इसका किराया कितने लगेंगे भैया ज़्यादा है कुछ तो कम कीजिए तीन हज़ार कर लीजिए बहुत ही ज़्यादा है चार हज़ार बहुत है तीन हज़ार कर दीजिए जी ड्राइवर का भी हम ही को देना होगा भैया फिर तीन हज़ार में कर दीजिए फिर हम देखते हैं

जी ठीक है मैं बदल जी मैं पूछूंगा तो